हमरा एकटा जिज्ञासा अछि ई जे अहाँ तऽ दरभंगा जिलाके छी पाँच साल मे विकास की सब देखलियैया विगत पाँच साल मे की सब अहाँके नव परिवर्तन बुझायल

ठीक अय ठीक अय बस आबै के सुविधा भऽ गेल अय तत्काल ई त पहिने हम सब कल्पनो नहि करैत छलहुँ आब दू घंटा मे हम सब कतौ पहुँच जाई छी इहो एकटा बड्ड पैघ परिवर्तन भेल अय ने अहाँके ख़ुशी छी तऽ सब ख़ुशी छी भविष्य मे आदमीक स्वतन्त्रता मिलय त सब सॅं ठीके बात हॅं हॅं एकदम बहुत बहुत धन्यवाद अहाँकेॅं आभार